साढ़े जम्मू बिच्च न जेह्ड़े मतलब कि जेह्ड़े एह् सांग न जेह्ड़े डोगरी बड़े ज्यादा मश्हूर न इत्थें दे लोग मतलब कि डोगरी गै बोलदे डोगरी गै इ'नें मतलब कि इ'न्ने ज्यादा मश्हूर न जियां साढ़े इत्थें ओह् गांदी सरस भारती इ'न्ने शैल गाने गांदी डोगरी कोई आक्खने दी गल्ल नी ऐ बड़ी गै मश्हूर ऐ ओह् मतलब कि डोगरी गाने बिच्च फ्ही साढ़े इत्थें इक होर होई बर्षा जम्बाल ओह् ऐ उ'न्नै इन्ने शैल शैल गाने गाए दे इ'यां डोगरी जियां साढ़े खंड मिट्ठे लोग डोगरे जियां साढ़े इत्थें एह्कड़ा गाना बड़ा मश्हूर ऐ भला शपाईया डोगरेआ ओ रौंसलियां रौंसलियां धारां ते साढ़ा बड़ा मंदा लगदा ओह् मदां लगदा ओ हे हे ओ रौंसलियां रौंसलियां धारां ओह् तेरा बड़ा मंदा लगदा फ्ही आई गेआ जियां धारें धूड़ा पेइयां कंढियै पेइयां धारें धूड़ां पेइयां ओह् तेरा की लगदा कालिये कमीचे आह्ला ओह् तेरा की लगदा एह् बी बड़ा मश्हूर ऐ जियां होई गेआ खंड मिट्ठे लोग डोगरे फ्ही जियां साढ़े इत्थें दियां पद्मा सचदेवा ओह् इन्नियां ज्यादा मश्हूर ऐ कोई आक्खने दी गल्ल नी उ'न्नै मतलब कि एह्कड़ा गाना गाए दा उ'न्नै भला सपाईयै डोगरिआ बड़े गै साढ़े इत्थें केह् बोलदे डोगरी गाने इन्ने मश्हूर ज्यादा ऐ कि लोग मतलब कि उठदे बैठदे इ'यै गाने गांदे रौंह्दे जियां होई गेआ भला शपाईया डोगरेआ फिर ओह्दे बाद जियां होई गेआ धारें धूड़ां पेइयां फ्ही खंड मिट्ठे लोग डोगरे एह् गाना इ'न्ना ज्यादा मश्हूर ऐ कोई आखने दी गल्ल नी साढ़े इत्थें मैटाडोरें च बी जाओ नी इयै गाने लग्गे दे होंदे डोगरी साढ़े इत्थें लोग डोगरी गाने इन्ने सुनदे कोई आक्खने दी गल्ल गै नेईं ऐ एह् मिगी बड़ा गै पसंद ऐ जियां धारें धूड़ां पेइयां एह् गाना ते में गांदी गै रौह्न्नी होन्नी मिगी इन्ना बड़ा पसंद ऐ साढ़े इत्थें बड़े सारे साढ़े जम्मू दे केह् बोलदे मतलब इ'न्ने ज्यादा मतलब मश्हूर जेह्ड़े लोग न जेह्ड़े मतलब डोगरी गाने गांदे एह् जेह्ड़े डोगरी गाने न जेह्ड़ी डोगरी ऐ एह् साढ़े लोकें के अग्गैं लेइयै जाना इन्नै केह् बोलदे अगर डोगरी केह् बोलदे हून इन्नी ज्यादा मश्हूर होई गेदी कोई आक्खने दी गल्ल गै नी ऐ एह् डोगरी गाने केह् बोलदे इ'न्ना ज्यादा जियां जियां खंड मिट्ठे लोग डोगरे गाए दे केह् बोलदे इ'न्ने साढ़ी जेह्ड़ी डोगरी ऐ इसी बड़ी अग्गें तक लेइयै जाना जम्मू कोला बाह्र एह्दे कन्नै केह् होना लोकें समझना कि डोगरी बी इक भाशा ऐ जियां अज्जकल लोग केह् करदे इ'यां बच्चे होंदे उ'नेंगी हिन्दी सखाई ओड़दे ते बच्चें गी डोगरी दा पता गै नी ऐ केह् ऐ ते केह् नेईं ऐ भाई एह् गलत ऐ क्योंकि एह् जेह्ड़े डोगरी गाने न एह् असें इयै नसीहत दिंदे न कि असें केह् बोलदे बच्चें गी सिर्फ हिन्दी उप्पर ओह् नी करना होंदा कमांड नी बनानी असें केह् बोलदे डोगरी बी सखानी जेह्दे कन्नै बच्चे केह् होन इ'यां एह् जेह्ड़े गाने गाइयै एह् जेह्ड़े डोगरी गाने जियां भला शपाईया डोगरेआ इयै गाई गाइयै लोग किन्नी अग्गैं तक पुज्जी गे न ते जेह्ड़े इयां ग्रांऽ दे बड्डे बड्डे ग्रांऽ दे बड़े बड़े ग्रांऽ दे लोग होंदे ओह् केह् बोलदे इ'यै गाने गूने गांदे ते जियां बर्षा जम्बाल ऐ बड़ी ग्रांऽ दी कुड़ी ही कुत्थें दी ऐ एह् ऐ सरूंईसरै दे सरूंईसरै दी ऐ उत्थें पैह्ले इन्नै पढ़ाई पढ़ुई बी कीती फ्ही ओह्दे बाद एह् गाने गान लगी इन्ने इक दो गाना गाया जियां एह् गाया खंड मिट्ठे लोग डोगरे इब्बी गाया होर बी बड़े सारे गाए इन्नै गाइयै ते केह् बोलदे इ'न्नी ज्यादा फेमस होई गेदी कोई आक्खने दी गल्ल नी ऐ इन्नी ज्यादा मश्हूर ऐ कोई आक्खने दी गल्ल नी ऐ जम्मू बिच्च हून एह् बड़े ज्यादा गाने गांदी फ्ही उत्थां इक आया मानसरै आह्ली साइड इक जगह् ऐ चाह्नी उत्थां दा इक बंदा ऐ रिंकु रिंकु नाम दा मतलब कि ओह् अन्ना ऐ मतलब दिक्खी नी सकदा ऐ ओह् दिक्खी नी सकदा ते उ'न्नै गाने गाए जियां धारें धूड़ा पेइयां एह् बी गांदा ओह् भला शपाईया बी गांदा खंड मिट्ठे लोग डोगरे होर बी हून इ'न्ना ज्यादा मश्हूर होई गेदा कोई आखने दी गल्ल नी ऐ हून ओह् बर्षा जम्बाल कन्नै ओह् बी जंदा गाने ई गाने बड़े गै गाने गांदा ओह् ते हून केह् बोलदे उसी पैसे पूसे बी थ्होंदे बेचारे गी पैह्लैं नेईं तां ओह् उत्थें मानसर गै केह् बोलदे इ'यां तबला जेहा लेइयै ते उसी घैंटियां घूंटियां ठनकाइयै ते इ'यां गै करदा रौंह्दा हा बेचारा ते केह् बोलदे कोई पैहे थोह्ड़े बनदे उत्थें लोग इयां दस बीह् रपेऽ देई ओड़दे हे हून ओह् जदूं दा गाने गान लग्गे दा इ'न्ना शैल गाने गांदा कोई आक्खने दी गल्ल गै नी ऐ साढ़े इत्थैं केह् बोलदे होर बी बड़े ज्यादा केह् बोलदे जेह्ड़े गाने गाने आह्ले न सिंगर न बड़े गै ज्यादा न डोगरी गाने आह्ले अवा एह् एह् दो त्रै न जेह्ड़े न एह् बड़े ज्यादा मश्हूर न इंदे अ'ऊं सुनदी बी रौह्न्नी होन्नी गाने इ'यां बाकी बी सुनने होन्ने अवा केह् बोलदे इ'न्नै साढ़ी डोगरी गी मतलब इक पैह्चान देई ओड़ी केह् बोलदे साढ़ी इत्थें दी जेह्ड़ी लोकल लोग बोलदे डोगरी गै बोलदे जेह्ड़ी बच्चा जेल्लै पैदा होंदा ते साढ़े इत्थै ओह् डोगरी गै बोलदा हिन्दी ते बाद च गै सखांदे घरै दे उसी ते डोगरी इ'न्नी ज्यादा औंदी साढ़े इत्थें लोग डोगरी गाने इ'न्ने सुनदे पूरी चौबी घैंटे साढ़े घर बी रेडूआ लग्गे दा होंदा चौबी घैंटे ते इ'यां गाने सुनदे रौंह्दे डोगरी कोई आक्खने दी गल्ल नी ऐ इ'न्ने सुनदे कोई आक्खने दी मतलब आक्खी नी सकदी किन्ने ज्यादा मश्हूर ऐ साढ़े इत्थें इत्थै डोगरी गाना